جی ہاں ہماری حکومت نے بہت سارے انتظامات کیا ہے بہت سارے جیسے راشن ہے اور راشن فری دیا ہے غریب لوگوں کو اور جیسے صحت کے لیے ہاسپٹل اور یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں کھولی ہیں اور سوچھ بھارت صفائی ابھیان اس طرح کا بہت سارا اچھی طریقے سے دیکھ بھال کر رہی ہے ہماری حکومت اور دہلی میں بہت صفائی ستھرائی ہونے لگی ہے اب اور یہ ساری چیزیں کی ہیں انشا اللہ